हॅलो रिचा कशें आसा गो हांव घट खंय गो तुजी जागूच ना ह्या दिसांनी हा तूं एग्जामी प्रिपेर करता आ मागीर तुवें जी पी ए सी आन्सर केल्या तर गो आगो जी पी एस सी गो गोवा पब्लीक सरवीस कमीशनाची एग्जामी ते एवरी मन्ताक तांचो नोटिफिकेशन काडटा मुगो हय गोवान जी सिवील सरविसीस पोस्ट आसतात पळय तांच्या खातीर तुवें आन्सर करपा जाय तुका टॅलंट आसा आनी तूं बरें सारकें इंटेलिजंटूय आसा मगो प्रोसिजर म्हणजे पळय तांचो एवरी मन्ताक न्ही सेकँड वीक ऑफ सेकँड विकाच्या फ्रायडेक तेंचो सरकुलर येता नोटिफिकेशन तेतून ते खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटान तेंच्यो कितल्यो वेकंसीस आसात तशे घालतात सो तुवें त्या वेकंन्सीन वचून अप्लाय करपाचें डॉक्युमेंन्ट्स तशे कांय लागना डॉक्युमेंन्ट्स तशें कांय लागना तुवें स्टाटींग तुजो सगलो बायोडॅटा घालपाचो तुजे किदें वर्सां कितलीं तुजें नांव गांव सगलें घालपाचें देन तूं बाबा खंयच्या कॅटेगरीन आसा जाल्या ती घालपाची जनरल ओ बी सी तशें आनी मागीर तुजो एक फोटो अपलोड करचो पडटा आनी एका पेजीचेर सायन हय नॉर्मल सगलें हय तशेंच आनी लाश्टाक मागीर पेमेंट करपाचो आनी सबमीट करपाचें सिलेबस आतां तांचो जेन्ना खंयच्या पोस्टाच्या खातीर वेकंसी आवट जाता पळय तेन्ना तुवें तेंच्या मागीर ते सिलेबस घालता बाबा एका म्हयन्यान आमची एग्जाम आसतली तेन्ना तुमी हो हो सिलेबस पळोवपाचो आनी तशें स्टडी करपाचें आनी एग्जामीक येवपाचें म्हणून हय ट्राय कर आनी यू थिंक प्रिपरेशन पोस्ट येता तशे पळय आनी खंयचो पोस्ट तुका दिसता तुजे कडेन जातलो असो त्या पोस्टाक अप्लाय कर मागीर त्याप्रमाणें तुवें तेजो सिलेबस काड वेबसायटी वयल्यान आनी प्रिपेर कर

हय आनी सुद्दां मगो एक तेंचो पोस्ट आसा ज्युनीयर स्केल ऑफिसर ताका सुद्दां एप्लाय करूं शकता तूं ताजो सुद्दां सिलेबस आसा तांचे वेबसायटीचेर तितून चार एग्जामी आसता सो एक एग्जाम पास जातकर नेक्स्ट एग्जामींक पावता तूं आनी त्यो चार एग्जामिंनी ताजो सुद्दां सिलेबस तेंच्या वेबसायटीचेर आसा तो तूं थंयच्यान रेफर कर तुजे सब एन्ट्री सबमीट कर तेंकां एन्ट्री सबमीट कर तुजी आनी मागीर तुका ते सिलेबस सगळो काड तांचो आनी शिकपाक लाग

हय आनी इवन तेंचे सुद्दां आतां तूं सॅट दितात म्हणटा न्हू सो तुका टिचिंगान करीयर करपा जाय तांच्या एसिसटंट प्रोफेसराक सुद्दां तांचे वेकंन्सीस येता ताका सुद्दां ट्राय कर तेजो सुद्दां प्रोसीजर सेम जसो हांवें तुका पयलीं सांगला तसो डेली न्हू म्हयन्याच्या सेकँड विकान फ्रायडे चॅक करपाचें बरें आ हय आनी तुका केन्नाय किदेंय क्वेरी आसल्यार किदेंय डिफिकल्टी आसल्यार म्हाका फोन कर हांव तुका सांगतां हय हय हय बरें तर हा बरें